खामानिनि अनगायै आङो जायगा नायबायबायनो बिदिनो गोजान गोजान जायगा थांनानै मोजां मोजां जायगा नायनो बिदिनो लं जारनि गारि गाखोनानै बेरायनो मोजां मोनो गोजान गोजान जायगानि मोजां मोजां जायगाखौ नायनो मोजां नायनो लुबैयो आरो बेनिफ्राय बिदिनो बायह्रायाव बेरायनानै मोजां मोजां बिदिनो रेस्टुरेन्टाव नों बायदिसिना आइटेम गोथाव गोथाव आइटेम जानो मोजां मोनो बेनिफ्राय आरो बिदिनो फिसाजोआबो मोजां मोनो नालाय ओंखायनो फिसाजोखौ लानानै बिदिनो ओ जायगा बेरायनानै फिसाजोनो मोजां मोजां जायगा देखानो मोजां मोनो आरो बेनिफ्राय न'वाव ज' थायोबा न'खरनि न'खरनि बिसि फिसाय बिबौ बिबै ज' जिरायनानै बिदिनो बायदिसिना गोदोनि काहानि गादोनि खोथा बाथ्रा बिदिनो रायलायनो मोजां मोनो खोनासंनो मोजां मोनो बिबौ बिबैनि गोदोनि खोथाफोरखौ खनासंनो मोजां मोनो